हा चओ भैया जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा हा मां चार सौ हिकु ॾिसी आयमि भैया पर हुन में ॾाढी तकलीफ़ूं आहिनि सभिनी खां पहिरीं जॾहिं महिल मां वयसि त लिफ़्टु बंदि हुई वरी काल्हि हिकु दफ़ो वरी वयसि त लाइट बंदि हुई त अंदर वञी ॾिसां त किचन माना जेको रधिणो होयसि सफ़ा नंढो होयसि वरी किथे त हिकिड़ो पाइप लीकेज थो करेसि त पोइ किचन बि नंढो वरी हुन खा पोइ मां दरियूं ॾिठियूं त हिकु दरीअ में भई थोरो थोरी टूटल फ़ुटल हुई दरी तव्हां घणो भाड़ो था चओ भैया ॾह हज़ार भाड़ो भैया तव्हां कहिड़े हिसाब सां था चओ पिया हेॾो भाड़ो थोरी न हिते थींदो आहे उल्हास नगर में तांखे कल्याण जो त ॻाल्हायो कि न बोम्बे जो ता भाड़ो ॻाल्हायो तहांखे हेॾियूं तकलीफ़ू ॿुधायूं मां कि किथे पाइप टूटल आ किचन अहिड़ो नंढो गैस ई थी रखिजे बाक़ी रधिणे जा सामान किथे रखूं हुन खां पोइ न भैया मां पाणी बि ॾिसण वयमि त खाली चईं ॾह मिंट पीअणु जो ईंदो आहे ऐं पोइ शाम जो ॾह मिंट हिन जो बोरिंग जो ईंदो आहे त जेॾी महिल असांखे कपड़ा धोइणा आहिनि त ओॾी महिल पीअणु जो पाणी खपे त उहो त हुओ ई न पाणी त इहा बि त तकलीफ़ थी न कपड़ा माण्हू किथे धोईंदो न पाणी बरोबर आहे न वरी लाइटूं बि हर घड़ी माना लिफ़्ट बंदि पेई थिए ऐं वरी हुन खा पोइ लिफ़्ट बंदि आहे त माण्हू हेॾा छा चारि माला चढ़ी वेंदो छा माण्हू ॿुढो सुढो माण्हू कीअं वेंदो असांजे घरु मे वॾा सॾा बि आहिनि हू कीअं चढ़ंदा हेॾे चारि माड़ा तव्हां ॿुधायो हेॾो भाड़ो अथव कीअं था चओ अठ हज़ार

हुन खां हुन खां पोइ बिल्डिंग जे हेठां माण्हुनि घर जे ॿाहिरां न बरोबर डस्ट्बिन रखियो हुयो किचरो हिते हुते फैलायो हुयो पियो तॾहिं बिल्डिंग में कोई माना ॿुहारी पाइणु वारो बि न हुयो जेको भई जमादार ॿुहारी पाईंदो आहे बिल्डिंग में गंदगी लगी पई हुई ऐं ईअं त माण्हुनि खे बिमारियूं थींदियूं त पोइ हीअं माणहू कहिड़े कीअं अहिड़ी जॻहि ते माणहू वठंदो न त तां मूंखे ॿिए किथे ॿुधायो त पोइ ठीकु आहे मां घरु मां घरु मां पुछां थी पेई घरु मां पुछां थी घरु मां सलाह कयां थी भइया जीअं चओ पोइ तां ॾिसो हा ॾिसो भैया तां मूंखे सॼी सफ़ाई कराए ॾिजो सॼा थोरो त कलर हणाए ॾिजो दर दरियूं जेके टुटल फ़ुटल अथसि उअ बि ठाराए ॾिजो ठीकु आहे त मां वरी बि पोइ घरु में सलाह करे तव्हांखे ॿुधायां थी जय झूलेलाल